ہندوستانی تعلیم نظام بہت بہتر ہے یہاں پر ہر طرح کی تعلیم ہوتی ہے ہر طرح کے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کسی کی پابندی کوئی نہیں ہے کوئی بھی زبان حاصل کر سکتا ہے ہر طرح کی یہاں زبان ہوتی ہے